मेरे अनुसार हिन्दी भाषा को हिन्दी भाषा को आधुनिक दुनिया में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि हम जानते ही हैं आज कल अंग्रेज़ी भाषा को काफ़ी महत्वपूर्णता दी जाती है हर कोई अंग्रेज़ी भाषा बोलना पसंद करता है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी भाषा को काफ़ी महत्वपूर्णता देते हैं इन्ही सभी चुनौतियों का हिन्दी भाषा को आधुनिक दुनिया में सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें अंग्रेज़ी में ही बोला जाता है और उन्हें समझाया जा सकता है